खेती बाड़ी कि बात करे तो हमें किस प्रकार से खेती करनी चाहिए मान चलो मक्के की फ़सल की बात करें तो जब मक्के फ़सल कि बोअनी होती हैं मक्के कि बोअनी होती है तब उसमे जब वह बड़ा होता है उसमें टाइम पर यूरिया खाद देना चाहिए ताकि जिससे उसकी ग्रोथ वृद्धी अच्छे से हो सके हमको कम से कम तीन बार मक्के पर यूरिया खाद देना चाहिए जिससे उसकी पैदावार अच्छी हो ताकि हमारी जो लागत जो मेहनत हम करते हैं वह सही रहे उसमें एक बार दवाई का छिड़काव भी करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार कि इल्ली वग़ैरह ना लगे भुट्टे पर जिससे हमारी फ़सल का नुक़सान ना हो बात करें हम गेहूँ कि तो हम गेहूँ कि फ़सल को जब हम बोते हैं बोते टाइम खेती को ठीक ठाक करके बोना चाहिए गेहूँ और गेहूँ में वह एक दो बार यूरिया डालना चाहिए पान पानी ब पानी बराबर सही सही टाइम टाइम पर पानी देना चाहिए ताकि हमारी फ़सल कि पैदावार अच्छी हो ताकि हमारी फ़सल अच्छी अच्छी रहे और अच्छी पैदावार हो उसकी और अच्छे दाम पर हम उसको लोगों को बेच सकें धन्यवाद